हितां जा माण्हू गुजरात में सभिनी ग्रंथनि जा माण्हू रहणु ईंदा आहिनि सभिनी जी परंपरा अलॻि अलॻि आहे कंहिंजी परवरिश अलॻि कंहिंजी कीअं पर सभिनीनि जा जेके अॻे खेल हूंदा हुआ जेके खेल परंपरा हूंदा हुआ वार त्योहारनि जा मतिलबु हाणे उहे रीतियूं सभु उहे अॼु बदिलजी वियूं आहिनि ऐं न परंपरा जे खेल रहिया आहिनि न विधि विधान रहिया आहिनि हाणे सभु उहो फ्री वियो आहे माण्हू अगरि कोई अॻिए दोस्ती ऐं कपणी पाईंदा हुआ साड़ी वेड़ींदा हुआ हाणे उहे सभु निकिरी वियो आहे हाणे परवरिश बदलाइजी वई आहे हर कोई नए रंग में रंगिजी वियो आहे ख़बर न थी पए झूनी परंपराऊं काॾे वियूं ऐं हर कोई पंहिंजे पंहिंजे ॿाहिरियूं संस्कृतियूं जेके अचनि था खणी करे ॿाहिरां माण्हू उन्हनि खे उन्हनि खे ॾिसनि था उहे बि पंहिंजो उहा भुलिजी विया आहिनि अॼु नयूं परंपराउनि खे त अपनाइणु सभु कंहिंजो बि पूर्व जो परंपराऊं सभु छॾजी वयूं आहिनि ऐं हाणे उन्हनि खे यादि करण वारा कोई बि आहिनि कोन आहिनि निभाइणु वारा आहिनि तॾहिं बि अॼ का जनरेशन हुन खे निभाए नथी सघे